ایک بار میں میدان میں دوڑ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو دوڑتے دوڑتے میں گر گیا او گرتے ٹانگ کے ٹانگوں میں چوٹ لگ گئی دونوں پھر میرے دوستوں نے مجھے اٹھایا اپنے کندھوں پر پھر کندھوں پہ سے لے گئے ڈاکٹر کی دکان تک ڈاکٹر نے ایک دم پہلے پانی ڈالا خون ہٹایا پٹی سے صاف کری جب بھی خون نہیں رک رہا پٹی سے کئی بار پٹی بند کی خون نہیں رکا اور پھر اس میں ٹانکے لگائے جب جا کر خون رکا پھر درد بند نہیں ہو رہا پھر درد کا انجیکسن لگایا جب جا کے درد بند ہوا پھر بہت سکون ملا آرام پھر میرے دوست مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا پھر میرے دوست مجھے اٹھا کے میرے گھر پہنچا کے آئے جب جا کے میرے ماں باپ کو بتایا کہ میرے چوٹ لگ گئی گر گیا میں بھاگتا ہوا اور پھر بہت آرام ملا پھر میں بہت جلدی ٹھیک ہو گیا